नोंथाङा नोंथांनि जिउनि सोमोन्दै आंखौ माबाफोर फोरमायना होनो हागोन नामा आंनि जिउनि सोमोन्दै आङो बहुद उन्दैयावनो आंनि आइ आफाया थैबाय इनिफ्राय आङो बहुद खस्थ'दों सोलिलांबाय थादों आंनि जिवा आङो खामानि हासिरा सिनथा मावो इनिफ्राय आङा न'वाव रावबो गैया आबै आबौ मोनदो थानानै गोदोर जाबाय आङो दा हाबा जाबाय हाबा जानानै आंनि हौवाया ट्रेक्टर सलायो इनिफ्राय आङा दा हिन्जावसा फिसा खासेबो दोङो बेखौ आङो फराय होबाय थादो गामिनि स्कुल खाथियावनो इस्कुलावनो नाम लगायना होदों बेखौ इनिफ्राय आङो आंनि जिउ बहुद दुखु माइबा माबि खामबोबाय आङो दा बाय सुखुवाव आगान सुरदो इनिफ्राय